इलेक्ट्रिसिटी असां जे बरिसात जे मुंद में जाम तकलीफ़ ॾींदी आहे वरी वरी असां जी लाइट बंद थी वेंदी आहे ऐं ईंदड़ लाइट ईंदड़ वक़्तु इहो हिकुड़ो प्रोब्लम थींदो आहे त हू कंहिं महिल झटिके सां ईंदी आहे जंहिं जे करे चङा असां जा औज़ार जीअं त फ़्रिज आहे टीवी आहे वाशिंग मशीन आहे इहे उॾा इन जा उॾामण सां इन्हनि जे सड़ण जा चांसिस वधीक हूंदा आहिनि पर कोशिशि कजे असां खे इहे सभु ॻाल्हियुनि ते ध्यान रखण खपे त असांखे वरी वरी इहो ॾिसण खपे त किथे वाइरूं घिमिजी त न वयूं आहिनि वाइरुनि मां करंट न त नथो अचे पियो असां खे इहो सभु चेक करणु खपे ऐं जीअं लाइट अचे उन खां पहिरियों असां खे कोशिश करण खपे त सभु बटण बंद करे छॾणि खपनि जंहिं जे करे हो झटिके जो असर असांए औज़ारनि ते न पए इन्हनि ॻाल्हियुनि सां इन्हनि सभु तकलीफ़ुनि सां असां खे इहो बि ॾिसिणो आहे त जंहिं महिल वधीक बिजली चिमके थी त उन सां बि असां जे औज़ारनि ते इन्हनि ते फ़र्क़ पई सघंदो आहे उन्हनि में करंट वधीक पास थींदो आहे जंहिं जे करे ही सभु तकलीफ़ थींदियूं आहिनि पर उहो कोशिशु करे असांखे उन टाइम ते पंहिंजो ट्रिपर बि बंद करणु खपे